मेरा फेवरट स सबजैक्ट स्कूल च तुस आक्खी सकदे ओ कि हिंदी बी ऐ हा ते अंग्रेजी बी ऐ हा ते लैंग्वेज में मती प्रैफर करदी ही ते शूरू कौलां गै मिगी रेडियो च इंट्रैस्ट हा की जे में छे साल दी ही ते जेल्लै बच्चें दे प्रोग्राम च औना शुरू में कीता ओह्दे च मेरा हिंदी भाशा च जेह्ड़ा शुद्ध उच्चारण हा उन्नै मिगी अग्गें बधने च बड़ा मेरा सहायक सिद्ध होएआ ते अंग्रेजी जेह्ड़ी ही ओह् साढ़े पिता जी आखदे हे कि भाशा कोई बी बोल्लो लेकिन भाशा दी शुद्धता च कोई मिलावट निं होनी चाहिदी भाशा दी शुद्धता बड़ी जरूरी ऐ जे तुस अच्छे डिबेटर बनना चांह्दे हो अच्छा वक्ता बनना चांह्दे हो अपना प्वाइंट अगर तुसें कुसै गी समझाना ऐ तां एह्दे च तुंदी भाशा दी शुद्धता बड़ी जरूरी ऐ ते लैंग्वेजां जेह्ड़ियां ओह्दे च में मता स्ट्रैस्स दिंदी ही हिंदी होऐ अंग्रेजी होऐ इ'यां गै सारे सब्जैक्ट पढ़ना गै पौंदा हा मैथ च में थोह्ड़ा डरदी ही पर नम्बर फ्ही बी खरे आई जंदे हे डरी डरियै ते कुड़ियां इ'यां बी मती मैह्नती होंदियां जागतें कोला ते असें डरी डरियै गै नम्बर लेई लैने पर लैंग्वेज शुरू कोला मेरे माता पिता नै भाशा कन्नै कोई खिलवाड़ बर्दाशत निं कीता भाशा दी शुद्धता उप्पर उ'नें बड़ा जोर दित्ता ओह्दा फायदा एह् होएआ कि जेह्ड़ा छे बरें कोला में सफर शुरू कीता हा आकाशवाणी दा रेडियो दा ओह् अज्ज जिसलै में ठुन्जे ब'रें दी दियां ओह् सफर अजें बी जारी ऐ ते भाशा दा समृद्ध होना डोगरी च पैह्लें हत्थ बड़ा तंग हा की जे घर बोलदे हे पर इन्नी नेईं हे बोलदे ऐहे ऐ ते अस डोगरे आं जियां में पैह्लें गलाया कि अस डोगरे अपनी डुग्गर संस्कृति कन्नै ओह् लगाव निं करदे जेह्ड़ा पंजाबी अपनी पंजाबी संस्कृति कन्नै करदा ऐ ओह्दी जेहड़ी संस्कृति ऐ ओह्दी जेह्ड़ी पंजाबियत ऐ ओह्दे कन कन च समाई दी ऐ भामें कैनेडा जान ते भामें जान इंग्लैंड ते भामें अमरीका उत्थै उ'नें अपना मिनी पंजाब इक बसाई गै लैना ते अस डोगरे कुतै बी जाह्चै ते असें बाकियें कन्नै रली जाना पर अपनी संस्कृति दा कुसै कुतै ओह्दा झंडा निं गाढ़ी सकना ते भाशा दी शुद्धता तुसें गी जीवन दे कुसै बी खेतर च पिच्छें निं रौह्न दिंदी जे तुस इक मंच उप्पर चढ़ियै कोई नाटक करदे ओ उत्थै बी तुसें ई भाशा दी शुद्धता लोड़दी ऐ जिसलै रेडियो ज्वाइन कीता ते ओह्दे बाद डोगरी प्रोग्राम करने हे ते डोगरी च जेह्ड़ी हिचकिचाहट ही जेह्ड़ा असें ई ओह् थोह्ड़ा जेहा लगदा हा कि ओह्दे च इन्ना कान्फिडैंस नेईं आंदा बल्लें बल्लें बल्लें ओह् बी दूर होई गेआ ते किश लोक इस सफर च मेरे जुड़े जियां मैडम सुदेशा यश शर्मा होर होर बी इन्ने ब्राड़कास्टर पदमा सचदेव होर उ'नें सारें मेरी डोगरी गी निखारने च संवारने च बड़ा बड्डा रोल अदा कीता मेरी स्हेली अंजना बडयाल उन्नै कुसै बेल्लै मिगी आखना कि तुसें एह्कड़ा शब्द इ'यां बोल्लेआ इ'यां बोलना हा ते अऊं कदें बी ओह्दा ओह्दा बुरा निं मनाना कि उ'न्नै मिगी की टोकेआ टोकेआ उ'न्नै मिगी मेरी भलाई आस्तै ते जे में एह् समझां कि उन्नै मेरी भलाई आस्तै आखेआ ते ओह् कारगर सिद्ध होंदा जे में अपनी कमाल ऐ कु'न होंदी मिगी दस्सने आह्ली तां में अग्गें निं बधी सकदी अग्गें बधने आस्तै दूएं दी गल्ल तुसें मन्ननी ऐ ओह्दे उप्पर तुसें ई इक आखदे ना उसी अलफाज जेह्ड़े न उनें गी तुसें समझना ओह् की अलफाज तुसें ई आक्खे गेदे न तां गै थुआढ़े आस्तै ओह् सहायक सिद्ध होङन ते जे तुस ब्रूटी गै चाढ़ी लैह्गे भई एह् कुन होंदी ऐ ते फ्ही तुस अग्गें निं बधी सकदे भामें कोई बी खेतर होऐ ते रेडियो च अग्गें बधने च बडे़ सारे लोकें मिगी सैहजोग कीता ऐ ते अ'ऊं हुंदे प्रति अपना आभार प्रकट करनी आं